जि'यां कि तुसीं दिक्खी सकने आं कि पैह्लें जमान्ने च लोकें दे घर टी वी बगैरा नेईं होंदे हे होर ना गै अखबारां होंदियां हा बस इक रेडियो दे जरिये ओह् सारे पूरे देश भर दी खबरां सुनदे हे लेकिन अज्ज साइंस ने इ'न्नी तरक्की करी लेई ऐ कि लोकें दे घर हर इक चाल्ली दी जेह्ड़ियां ऐं डिजिटल चीजां न टी वी ऐ मोबाइल ऐ फिर होर बी बड़ियां सारियां चीज़ां ऐसियां जेह्ड़ियां मतलब अज्ज दे जमान्ने च यूज़ होआ करदियां होर टी वी च ई दिक्खी लो तुसीं किन्ने सारे चैनल ऐसे न जेह्दे च हर चाल्ली दियां जेह्ड़ियां खबरां आंदियां ऐ होर पैह्ले जमान्ने च एह् होंदा हा कि इक रोडियो च बस इक खबरां गै आंदियां हा ते होर ओह् बी मतलब टाइम होंदा हा खबरां आने दा कि केह्ड़ी पूरी ध्याड़ी खबरां गै चलदियां रैहंदियां हा अज्ज तुस दिक्खो कि साइंस ने इ'न्नी तरक्की करी लेदी ऐ कि थुआढ़ा जिसलै बी मन करदा तुस उसलै खबरां सुनी सकने ओ थुआढ़ा जिसलै मन करदा तुस उसलै ओह् चीज़ दिक्खी सकने हो लाई सकने ओ होर पैह्ले जमान्ने दे अगर पैह्ले जमान्ने दा कम्पेयर करिये असी अगर अस इस जमान्ने कन्नै ते इस जमान्ने नै काफा तरक्की करी लेदी ऐ होर न्यूज़ चैनल ऐ जेह्ड़े ओह् काफी सारे न्यूज़ चैनल बी हून जुड़ी गेदे ऐं टी वी च हर चाल्ली दी जेह्ड़ी खबरां ओह् दसदे न होर एह् आखना ऐ कि जेह्ड़ा अज्ज दा जमाना ऐ ओह्दे च डिजिटल जेह्ड़ी चीज़ां डिजिटल इस्तेमाल होआ करदियां ऐं होर न्यूज़ मीडिया दे जरिये गै लोग पूरे देश भर दी जेह्ड़ी ऐ न्यूज़ सुनदे ऐ होर समझदे ऐ पैह्ले जमान्ने च एह् होंदा हा कि ओह् अस रेडियो दे जरिये सब कुछ मतलब दिखदे हे सुनदे हे कि साढ़े देश च होआ केह् करदा ऐ लेकिन अज्ज दे जमान्ने च एह् ऐ कि जेह्ड़ी डिजिटल चीज़ां उ'नें मतलब साढ़ी इंसान दी जेह्ड़ी जिन्दगी ऐ इ'न्नी अरामदायक बनाई दित्ती दी ऐ क्योंकि असें जिसलै साढ़ा मन करगा असें उसलै फलानी चीज़ दिक्खी सकनें आं लाई सकनें आं होर पर अगर दिक्खेआ जा ते रेडियो बी पैह्ले जमान्ने च अच्छा ई हा क्योंकि ओह्दे कन्नै कुसै गी कोई मतलब कुसै गी कोई असर निं हा पौंदा क्योंकि अज्ज दे जमान्ने च हून मोबाइल गै दिक्खी लैओ हां तुसी कि बच्चे छड्डदे गै निं हैन लेकिन पैह्ले जमान्ने च एह् हा कि इक रेडियो मतलब लगा दा होंदा हा ते पूरा परिवार सुनी लैंदा हा ओह् अज्ज दे जमान्ने च एह् ऐ कि अगर हर इक दे घर हर मतलब पर्सन कोल अलग अलग फोन ऐ फिर हर मतलब हर इक घर च ना इक जां दो टी वी होंदे गै होंदे ऐ होर लोकें तां खबारां ते मैगजीन पढ़ना गै छड्डी दित्ता दा ऐ क्योंकि लोग फोन मोबाइल फोन च डुब्बे रैहंदे ऐं होर ओह्दे च ई सब कुछ दिक्ख लैंदे ऐ ते होर अखबार ते रेडियो दा केह् कम्म ऐ एह्दे च अज्ज दे जमान्ने च होर बस एह् ऐ कि अज्ज दा जमान्ना काफी मॉडर्न होई गेदा ऐ पैह्ले जमानें कोला क्योंकि इस जमान्ने च साइंस ने इ'न्नी तरक्की करी लेई ऐ कि तुस मिन्टें दा कम्म होंदा जेह्ड़ा जादा टाइम लगदा हा कम्म ओह् तुस मिन्टें च करी सकने ओ फोन ते काफी मतलब फोन च काफी तरक्की ऐ हून क्योंकि तुसी जो बनाना खाना लाना तुसीं सब कुछ फोन च गै दिक्खी सकने ओ होर रेडियो हा जेह्ड़ा उस च ते सिर्फ इक ई टॉपिक उप्पर गल्ल होंदी ही अगर न्यूज़ दिक्खनी तां न्यूज़ गै आंदी ही लेकिन अज्ज दे जमान्ने च एह् ऐ कि टी वी च दिक्खी लैओ तुहीं मैगजीन दिक्खी लैओ जां फिर फोन दिक्खी लैओ ओह्दे च हर इक फील्ड दी हर इक न्यूज़ दस्सी दी होंदी ऐ तां करियै गै लोग अज्ज दे जमान्ने च जेह्ड़े लोग न ओह् काफी पढ़े लिखे दे न होर काफी मॉडर्न बनी गेदे न